आं हॅलो बाय सांग बाय गो आतां सामकें जाला पांच स जाल्या आतां उरल्या फकत थोडीच भाजी एक आसा ती तोम तुका कसली म्हुणून जाय आसली तरी विचारता पूण हांगा मुळा भाजी मागीर पालक भाजी तांबडी भाजी तुका कसली भाजी जाय ना मुगो बाय सोंपली हय पालक आसा पूण देडशें रुपया किलो मेथी मेथी सोंपली हांवें सांगलें न्हू बाय फकत

ताजी ताजी भाजी सोंपली दिसता सगळी फाल्यां म्हाका खबरना बाय फाल्यां येतली ती येतली न्ही आतां तुका फकत हीच मेळटली पालक मेळटली मुळा भाजी मेळटली तांबडी आत्तां व्हेली पळय हांव रोयना गो बाय हांव वॅजिटेबल सॅलरा कडसून घेवून बसता तुका जाय बेगीन बेगीन यो आनी देडशें दुपयाची घे आनी वच आमच्या कडेन डिलिवरी सिस्टम ना आगो देडशें रुपयान किलो तेतून येता कितली इलू शी तूं यो आनी व्हर न्ही बायक आसा मुगो बाय आतां यो आतां यो तूं योवचे पयलीं आनी कोण घेवून गेलो म्हाका सांगनाका

हय बरें बरें बेगीन यो हां हां बंद कर